जी जी जी पुछो जी ॾिसो गाॾियूं त ॾाढी अलॻि अलॻि नमूने जी हूंदियूं अथव पर जेकी गाॾियूं जेके हाणे फ़िलहालु हलन थी पयूं तव्हांजे बैंक जे हिसाब सां जेके मूंखे गाॾी सही थी लॻे उहा मूंखे लॻन थियूं ॿई हिकु स्विफ्ट ऐं हिकु एलेक्सा उहे जेके ॿई गाॾियूं अथव उहे सुठियूं अथव उन गाॾियुनि में तव्हांखे माइलेज वग़ैरह बि सुठो मिलंदो ऐं उहे गाॾियूं पेट्रोल जे मथां या पोइ गैस जे मथां ॿिन्हिनि जे मथां हलंदी त तव्हांखे उन गाॾीअ में सुविधा वधीक रहंदी ॿियों त छोकी माइलेज वधीक आहे त तव्हांजे पैसे जी बचत बि थींदी ऐं ॿियों मां तव्हांखे अच्छा ॾिसो अगरि तव्हां स्विफ्ट लाइ अगरि सोचो था पिया लोन वठण लाइ त स्विफ्ट में जेके तव्हांखे कागर लॻंदा उहे लॻंदा तव्हांजो आधार काड हिकु लॻंदव ॿियों तव्हांजी सेलरी स्लिप लॻंदव ॿियों तव्हां जेको बैंक में तव्हां वटि कुझु आइडी काड हूंदव न उहो लॻंदो ॿी शइ जेकी लॻंदी उहा लॻंदी की तव्हांजे बैंक में जिन मेनेजर आहियो तव्हांजे जनरल मेनेजर बि हूंदो त हुन जी हिकु पूरी हिकु गुडविल ठहियलु हूंदी आहे उन जो सेटिफिकेट लॻंदव अने इहे सभु कागर अथव जेके तव्हांखे बैंक जे लोन लाइ लॻंदा हा न अऊं ॿी ॻाल्हि थी वई लोन त स्विफ्ट लगभगि मुंहिंजे हिसाब सां ईंदी आ पंजे शहे लॻे जे आसपास हा न पोइ हुन लाइ तव्हांखे लोन वठिणो पवंदो ओतिरो हा न उन में जेको तव्हांजो जेके टका तव्हांजो व्याजु लॻंदो उहा लॻंदो अठ साढी अठ टका टका व्याजु हा न सालाना उनमें तव्हांखे हर महीने जेकी तव्हांखे इहा ईएमआई जी किश्त पवंदी उहा पवंदी लॻभॻि चारि खां पंज हज़ार हर महीने में ऐं उन किश्त जे हिसाब सां तव्हां जो जे साल ॾेढ या ॿिनि जे अंदरि अंदरि पंहिंजो लोन पूरो चुकाए पाईंदव ऐं इन सां छा थींदो की अगरि ॿियों दफ़ो तव्हां बैंक मां को लोन वठण था चाहियो त उहा तव्हांखे सुठे नमूने मिली वेंदो न तव्हां अगरि कागर त भले हुन जे हथ मोकिले छॾियो पर उन कागरनि में चङी जॻह अहिड़ी हूंदी जिते तव्हांजो साइन ई लॻंदो जिते बिना तव्हांजे साइन जे कमु न थी सघंदो त तव्हां भले कागर उन जे हथ मोकिले छॾियो पर तव्हांखे पाण बि अचणो ई पवंदो अच्छा ॾिसो अगरि तव्हां अॼु ई शाम तक अची वेंदव बैंक जे कम मां फ्री थी करे त तव्हआंजो जेको लोन आहे उहा ॾह पंद्रहं ॾींहंनि में अप्रूव थी वेंदो ऐं जे फ़िक्रु तव्हां अने अगरि थोड़ी देर करे छॾी त पो लोन में अञा वधीक टाइम लॻंदो त मां त चवंदीमांव तव्हां अॾु शाम जो ई अची करे ऐं जंहिं जंहिं कागर ते तव्हांजी साइन खपे करे वञिजो त जीअं मां लोन जो कमु अगिते वधाए सघां जी जी जी जी